हलो हाँ सर मुझे एक कैब बुक करनी थी और सर मैं मैं पूछना चाहती हूँ क्या ये प्रोमो कोड से हमें कोई छूट मिल सकती है आपके इसमें हाँ सर हमारे पास एक कोड है तो आप कुछ देना चाहे हमें छूट तो सर बताइए कितना हो पाएगा कितनी छूट मिल पाएगी सर हमें पर अमाउन्ट टोटल अमाउन्ट पर जैसे हम दस लोग है दस लोगों के हिसाब से आप बताइए कूपन अवेलेबल है या नहीं सर बताइए